जीअं त ॿारनि खे गरमियुनि में छुटियूं थींदियूं आहिनि ॿार चवंदा आहिनि ममी किथे घुमण हलूं घुमण हलूं हिन करे असां जे घर जे वेझो माथेरान आहे असां पंहिंजी ॻाडी कराइ माथेरान ॿ ॾींहं घुमण वयासीं हुते सुठा वण टिण साव गाव ऐं सभु ऐं वॾा नंढा वॾा घाट वाट सभु सुठा आहिनि ॿार ॾाढो घुमि ख़ुशि थींदा आहिनि बांदरनि खे जाम बांदर बि आहिनि हुते बांदरनि खे ॾिसी ॿार ख़ुशि थींदा आहिनि हुतां जी मिठी गुड़ जी चिकी ॾाढी सुठी हूंदी आहे ऐं असां माखी हुतां ज़रूरु वठी ईंदा आहियूं